ہیلو جی میں نے آپ کی ٹیکسی بک کی تھی بریلی جانے کے لیے جی میں نے آپ کو انٹے چوراہے پر بلایا تھا جی اب مجھے انٹے چوراہے پر سے نہیں آپ کو جلال نگر سے لینا ہے جی جی کسی وجہ سے مجھے اپنا مقام چینج کرنا پڑا تو آپ مجھے اب انٹے چوراہے سے نہیں جلال نگر سے لے لیجئے گا جی جی شکریہ جی شکریہ